भारत की राजनीति बहुत अच्छी है यहाँ पर सब लोग मिल जुल कर कर रहते हैं एक दूसरे का साथ देते हैं राजनीतिक दलों के बारे में ज़्यादा बोल नहीं सकती मुझे यह नहीं पता के क्या सही है क्या गलत है राजनीति के बारे में इस लोकतंत्र के रूप में भारत के बारे में मुझे यह पसंद है की हम सब एक समान है लेकिन नापसंद आरक्षण है जो जो की हम दूसरे को एक दूसरे को अलग अलग करता है ओर पसंदीदा नेता मोदी जी हैं मोदी जी मुझे बहुत पसंद हैं उन्होंने हमारे भारत का नाम देशों में रौशन किया है ओर सबसे आगे चल रहा है ओर मोदी जी से जब मिलूँगी मुझे नहीं पता की मैं क्या पूछूँगी लेकिन बहुत सारे सवाल है उनसे पूछने के लिए एक से एक सवाल है सबसे पहला सवाल उन्होंने अपना सफर कैसे पूरा किया वो लोकप्रिय नेता कैसे बने वो एक कदम आगे कैसे सोच लेते हैं ओर आगे से आगे बढ़ कर वह कैसे कार्य कर लेते हैं ओर इतनी उम्र में वो सबसे अच्छा कार्य कर रहे है वह भी एक है उनमें इतनी हिम्मत और इतनी ताकत कहाँ से आई